हमरा सभके जे घर एहि गाँवमे हमरा सभके तऽ ओहिमे हमसभ तऽ कोशीके कातमे छी पर्सनल हमर सभके गाँव तऽ कोसीके कातमे परैया तऽ ओहिके लेल हमरा सभके ओतय भूकम्प अबैते अहि भूकम्प आबैया लेकिन हमरा सभक डाउट बेसी रहैया जे हमसभ कोशी कातमे छी किनारामे छी तऽ हमरा सभके जे घर बनैया स्टेपनर देल जाइया पिलर नीचामे जे छै पहीनेतँ स्टेपनर दयकऽ पिलर दयकऽ जमीन लगभग दू चारि फीट अन्दर जाक गड्ढा खुनल जाइया खुनलाक बाद पहिने ढ़लैया होइया रोड सँ ढ़लैया स्टेपनर दऽ कऽ ढ़लैया ओकर बाद जमीन उठायल जाइया ओ जमीन अन्दर बहुत अन्दरसँ गड्ढा कुर्सी देल जाइया ओकर बाद उठायल जाइया ओकर उठेलाके बाद जे छै जमीन पर अयलाक बाद फेरि ढलैया बैण्ड बनिक ढलैया कयल जाइया तेकर बाद यानि की हमरा सभके जे छै से घर बनाबैमे जतबा जे छै बाहरमे अगर घर लिंटर तक कयल हेतै या दुमंजीलामे लिंटर दै दै छै ओतबा हमरा सभक जमीनक तरमे चलि जाइ छै घर बनाबैमे तकर बाद जे छै से घर बनै छै तऽ घरमे तऽ हमरा सभके बहुत खर्चा होइ छै कियाकी तऽ भूकम्प हेतै ओहिके लेल लोग मजबूते सभ किछु करै छै जे अगर दू साल लागतै देरीय अगर नहि अय तत्काल दू साल देरी लागतै तऽ लागतै लेकिन घर मजबूत होना चाही या बाढ़िओ आबि जाइ छै ताहि सभक लेल ओकर बाद जे छै हमरा सभक चूल्हा जे बनै छै घरमे